जिस तरह से हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को ले लीजिये उसी दिसा में हम कुछ जानना लिखना चाहता हूँ लेकिन जनता के सोच के मुताबिक हम उसमें लिखने में हिचकिचाते हिचकिचा जाते हैं क्योंकि कोई न कोई इसे आ जाती है की पड़ोसी मुल्क में आप आपने क्यों इसे लिखा क्या बात है और क्यों और दूसरों के विषय में क्यों नहीं लिखा इसलिए हम लिखना नहीं चाहते हैं जा चाहते हुए भी नहीं लिखना चाहते हैं क्योंकि हमारे पीछे भी कई लड़ाइयाँ तैसी हुई थी इसलिए उसे हमारे दिमाग में हमेशा कुछ गलतफहमी बनी रहती है उसके विषय में इसलिए पाकिस्तान के विषय में लिखने के चाहते हुए भी नहीं लिख लिख पाते हैं